اردو بولنے والے کمیونٹی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کئی طریقوں سے کرتی ہے تا کہ آپس میں جڑی رہے ثقافتی مواد شیئر کرے اور اردو زبان کو محفوظ رکھے جیسا کہ کچھ اہم نکات ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ان میں ہو گیا فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام یہاں اردو کمیونٹی گروپ اور صفاحات موجود ہیں جہاں لوگ شاعری ادبی مضامین تصاویر اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ یو ٹیوب ہے بہت سے چینل اردو شاعری موسیقی اور درس و تدریس کے مواد کو شیئر کرتے ہیں یو ٹیوب پر بھی اس کے بعد ادبی بلاکز ہو گیے ہیں اس کے بعد اردو نیوز ویب سائٹ بھی ہیں پھر اس کے بعد پوڈ کاسٹ ہیں اس کے علاوہ تعلیمی بروڈ کاسٹ ہیں یہاں پر اردو سیکھنے اور پڑھانے کے حوالے سے بہت سارے پوڈ کاسٹ موجود ہیں آن لائن سیمینارز بھی ہوتے ہیں جس سے ہم اردو بہت اچّھے سے سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ادبی نشستیں ہوتی ہیں ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں اس کے علاوہ یو ٹوب چینل ہیں جس پر اردو کو فروغ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ انگریزی سب ٹائیٹلز ہیں جس سے ہم بہت اچّھے طریقے سے اردو سیکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ